हैल्लो जी में बोल्ला ना म्हाराज में इद्धर आए दा हा टूरिस्ट ते में चाह्न्नां कि तुस मीं कोई इलाके घमाओ की जे में इत्थै नमां नमां आया ते मीं तुस कोई सनाओ कि कनेहा जेहा इलाके ऐ शैल ऐ जां केह्डे़ इलाके च अस जाई सकने आं जी में तुसेंगी इत्थै लब्भगा कोई अखनूर लिखे दा ऐ कोई अटल परिश्रालया उत्थै लभगा तुसेंगी में जनाब मेरे कोल कोई धैंटे दो त्रे गै हैन क्योकि फिर में शामी बेल्लै वापस बी जाना जां इत्थै कोई अखनूर दे कोई आगे लागे जेह्ड़ियां कोई जगह न दो त्रै मीं घुमाई ओड़ो ते ताकि में अपनी जेह्ड़ियां यादां न ओह् इत्थूं लेई जा ते कि में अखनूर गेआ हा ते में उत्थै जाइयै केह् केह् दिक्खेआ हां जी ठीक ऐ अच्छा अच्छा नेईं एह् जेह्ड़ा तुं'दा सना दे हे जि'या पोता घाट ऐ मतलब इत्थै केह् एह् मतलब एह् मतलब उ'नें कोई मतलब जगह ऐ मतलब जां कोई घाट ऐ जां कोई मतलब मीं समझ नेईं आवा दा मतलब के इत्थै स्पैशल केह् ऐ

अच्छा

हैल्लो ठीक ऐ फिर औना में फिर जनेहा घुम्मन फिरन ठीक ऐ ओ के बाए बाए